हेलौ हेलौ औ आदाया मैगं साप्लाय खालामोमोन नामा औ तारमाने आं जोंहाबो इसे बुरजायैनो खालामदोंमोनलै आबाद खालामदोंमोन माबाखौबो बान्दा कबिखौबो सारिबिगासो गायदोंमोन ओमफ्राय जोलैया माखासे मोजां जायैनि देर बिगासोआ इसे बोरैबा जानानै दा खुनु रुखुम ओंखारबाय आरो ओंखारनाया ओंखायनो ओरैनो बान्दा कबिफोरखौ बेसेबां बेसेबांनि लाङो फालाय आदाया पन्द्र' ताका किजि ना

अ अ

होमबा इसे बारायजाबावा औ दामखौ इसे बारायोबा तारमाने बिराद लस जादोंलै जोलैखौनो मोजां मोनाखैना ओंखायनो माखासेआ देर बिगासोआ एकदम बोरैबा गाज्रि जानानै खुनु रखमसो बेयावथ' ओरैनो लस थांखाबाय ओंखायनो इसे दामफोर मिलायोबा हरनोसै नंदोंमोन आं इसे नों होन्नाय नों होन्नायनिफ्राय सेरसेआव ओरैनो थायथामसो थायथामसो बारा होबा

ओमफ्राय फुलकपि फुलकपिबो इसे दंमोन बेखौ दाम मिलायबा हरजागोन बेखौबो रायलायनानै जिखुनु जाया बान्दा कबिखौ नोंनो हरनाय समावनो बे फुलकबिखौबो रायलायनोसै बोरै बोरै दामफ्रा नोंसोर माबायदि लाङो ओमफ्राय लांनाया माजों लांगोन गारि औ औ दे होम्बालाय आङो माबाग्रोनि दे दे जागोन दे औ औ दे